नमस्ते तुसें सारे गी ते मेरा नांऽ साक्षी ऐ ते में रियासी डिस्ट्रिक्ट दी रौहने आहली आं जेहके इस दबाई दे डिपार्टमेंट च जेहकी क्रपशन होआ दी अं'ऊ नुआड़े कशा अबेरयर नेई ऐ फ्ही बी में सुने दा ऐ कि क्रप्शन बड़ी ज्यादा होंदी ऐ क्रप्शन जेह्की तां पिच्छ रक्खने आहला मेन बजह तुस इ'यै आखदे कि साढ़ा इडिया विश्व गुरु की नेईं बना दा ऐ सारें कोला बड़ी गल्ल क्रप्शन दुऐ नम्बर जेहकी जेहड़ा लेक आफ ऐजुकेशन अगर ऐजुकेशन घट्ट ऐ तां गै क्रप्शन ऐ अगर ऐजूकेशन होंदी ते तां क्रप्शन थोह्ड़ा होनी ही जिस बंदे पढ़े दा ता उसी बचारे गी भुक्ख ऐ पैसे कमाने दी और कोई किश करदा नेई ऐ